जों जोंनि आबादखौ जुनादफोरनिफ्राय बायदिसिना राहायैबाबो जों रैखा खालामनो हायो आबादफोर दैखांनाय समाव जों मैगं थायगंखौ बेरा होनानै बाबो जों जुनादफोरनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आबादथिलिखौ जि बेरा होनाय जों लोगोसे जेनेबा मुसारि बा बेराजों होथेनानै बाबो जों जुबादफोर गाग्लोबनायनिफ्राय जों आबाद थिलिखौ रैखा खालामनो हायो आबाद थिलिखौ बायदि रोखोमै गाज्रि खालामनायनि जाउनाव जों जुनादफोरनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जों सारि गिदिं बेरा होनानै आबाद थिलिखौ रैखा खालामनो हायो बिसोरो आबाद थिलिखौ आबादखौ जानायजों लोगोसे गाज्रि रोखोमै गाग्लि गुग्लि खालामनानै गोला गुलि खालामहोनानै आबादखौ नस्थ' खालामो बेनि थाखाय जों बे आबादखौ रैखा खालामनो थाखाय आबाद थिलियाव बेरा होनानैबाबो जों आबादखौ दैखांनानै लानो हायो